मुंहिंजे हिसाब सां अगरि किचन में थोरीसीं मशीनणियूं अवेलेबल हूंदियूं आहिनि जीअं त मिक्सर ग्राइंडर आहे हैंड चोपर आहे हैंड मिक्सी आहे त किचन जो कमु सवलो थींदो आहे ऐं तकिड़ो पिणि थींदो आहे असांजे घर में हैंड मिक्सी आहे मिक्सर ग्राइंडर आहे हैंड चोपर आहे ऐं माइक्रोवेव बि आहे जंहिं जे करे जाम जल्दी ई असां रोटी तयार करे छॾींदा आहियूं ऐं तकिड़ो ई तयार करे सघंदा आहियूं हिकु टाइम ते असां घणेई शयूं ठाहे सघंदा आहियूं इन्हनि किचन जे इहे मशीनुनि जे ज़रिए असां हिकु महल ते घणेई शयूं तयार करे महिमानुनि खे परोसे सघंदा आहियूं ॿाहिरां कोई बि ईंदो आहे त असांखे तकलीफ़ कोन थींदी आहे छोत हिननि औज़ारनि जे ज़रिए असां जाम कुझु फास्ट करे सघंदा आहियूं